हलो मैं ईश्वर सिंह अन्ना बोल रहा था आप उज्जैन से थिएटर से बोल रहे हैं अच्छा अच्छा अच्छा भाई साहब वह मुझे क्या है तीन टिकट बुक करवानी थी कॉर्नर वाली बालकनी मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा सोने पे सुहागा हो जाएगा जी जी भाई साहब हमारी तीन टिकट हैं

ठीक है तो भाई साहब पेमेंट कैसे करना रहेगा अच्छा अच्छा और शो का टाइम क्या रहेगा भाई साहब अपने साढ़े छः से है ना ठीक ठीक है भाई साहब है ना कर दीजिए अभी बुक कर ओके ओके ओके साहब ठीक है